हैलो हा मां तव्हांजी डायरेक्टर ॻाल्हायां थी मैडम ॿुधायो कीअं मज़े में बस लास्ट सिन त मस्तु हो पर अञा तव्हांखे थोरी महिनतु करण जी ज़रूरुत आहे हा सत्य वचन सत्य वचन हाणे तव्हां अॻियां ॿुधो हाणे पाण खे न हिकिड़ो मार पीट जो सिन करण जो आहे उ उ उहो न पाण खे सूरत जे ॿाहिरि हलण आहे न दमन में त कान्हे हलिणो सूरत जे ॿाहिरि हलिणो आहे ऐं तव्हांखे न मार पीट जो माना सिन करण जो आहे तव्हांखे भाई छेड़ती कंदा गुंडा चार पंज पोइ त उन जो सिन करिणो आहे ऐं तव्हांखे न लुक बि वरी अहिड़ो ॾियणो आहे ऐं तव्हां पोइ कहिड़ो वियर कंदा कपिड़ा वपिड़ा कहिड़ा तव्हां पाईंदा उहो मूंखे थोरो एक्सप्लेन करो त पोइ उन प्रमाणे पा अॻियां वधूं त थोरो देसी त थोरो विदेसी मिक्सअप करो न हा गुंडा पुठिया अचनि थोरो ईअं बन बन थोरो ठाहियो चोटी ॿोटी न ठाहिजो ऐं थोरो मेकअप बि थोरो ईअं कजो ईअं लॻे की अछा ईअं न पर तव्हां ई न थो एक्टिंग कड़क करो ईअं माना रुहाबु ॾेखारियो ईअं

अच्छा ईअं हा हा हीरो त बचाइण ईंदो न तव्हांखे न न तव्हां तव्हां जीअं हाणे हाणे तव्हांजी चालू थी वई एक्टिंग हाणे तव्हांखे सभु अॻियां करण जो हाणे सॼी जेकी फिल्म आहिनि न मुंहिंजी उ हाणे तव्हांजी पुठियां पुठियां ई वेंदी सॼी अने एंड जो एंड बि तव्हांखे ई मस्तु करिणो आहे उन में हा हले हा बस बस ज़रूरु हा डन हीअं डन डन डन हा हा बढ़िया बढ़िया ऐं इन खां पोइ न वरी पाण खे गाने जो सिन करणु रोमांटिक सिन अञा हो हा हाणे वरी तव्हांखे हीरो बचाइण न न हाणे तव्हांखे न न हाणे हीरो तव्हांखे बचाईंदो हुन खां पोइ वरी रोमांटिक सिन बि चालू थींदा न हा त वरी गाने में तव्हांखे जल्दी तियारु थी अने वरी गाने जहिड़ो ईअं सैक्सी लुक वारो मेकअप तव्हांखे करे अचिणो आहे ऐं उन में त हा हा हा हा ठीकु आहे इन में वरी भले तव्हां साड़ी वाड़ी पाइजो पोइ कपिड़ा जल्दी चेंज कजो न न हू त पाण तव्हां ऑफ़िस अचो पोइ पाण डिस्कस करूं था भाई अॻियां छा करिणो आहे पाण खे बराबरु सभु सभु असांजो थी वियो हाणे तव्हांखे आउं कॉल करां थो पोइ तव्हांखे हाणे अची वञिजो हा हा ठीकु आहे चलो हा हा वाहेगुरु बाए बाए